مجموعہ صحت اور تندرستی كے لیے تیراكی بہت ہی ضروری چیز ہے كیوں كہ تیراكی سے بدن كی صحت میں دن پھیپھڑے اور معدے وغیرہ كو كنٹرول ركھنے میں بڑی ہی آسانی ہوتی ہے اور لمبی سانس لینے كے لیے دوڑنے كودنے یا پھاندنے كے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے كیونكہ تیرنے میں ہمیں لمبی سانس كے لیے ضرورت ہوتی ہے اور ایک اچّھے صحت مند انسان كو چاہیے كہ وہ تیراكی بھی كرے اور ہاں تیراكی میں ایک بات دھیان ركھے كہ جب بھی تیراكی كرے بھوكی یا بہت بھوكی پیٹ میں نہ كریں اور نہ ہی جب انسان كا پیٹ بھرا ہو اس وقت تیراكی نہ كرے كیونكہ تیراكی میں ہمیں مزید سانس كی ضرورت ہوتی ہے اور مزید سانس لینے كے لیے ہمیں معدے خالی چاہیے اور اس كے لیے ہمیں ہلكی ڈرائی فروٹ یا فروٹ یا جوس وغیرہ لینے كی ضرورت پڑتی ہے اور تیراكی كرنے سے پہلے كھانا نہ كھائے تو بہتر ہے كیونكہ كھانا كھانے كے فوراً بعد تیرنے سے منع كرنا چاہیے